हेलो सर क्या मेरे ज़ाइक़ा रेस्टोरेंट से बात हो रही है मुझे आपके रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करना हाँ आइ मिंग जैसे कि नूडल्स मुझे ऑर्डर करना हाँ तो मैं टाटा एजेंसी के पास में रहती हूँ हमारा ऑर्डर दस पंद्रह मिनट में अगर हो सकेगा तो सर कर दीजिएगा सर हाँ आपका मुझे रेस्टोरेंट से खाना बहुत अच्छा लगता है तो हाँ सर तो ठीक है थैंक यू सर